बनै छै भोज भातमे आलूके कोबीके सब्जी जेना बीस आदमी पचीस आदमीके खाना बनै छै तऽ ओहिमे बीस किलो आलू लागल दस किलो कोबी लागल पनरह किलो कदीमा लागल ईसब लागल तऽ ओहिमे भोज भात बनेलक देलक ओकर देखरेख करलक नमक हरदि सबटा ओहिमे पड़ै छै गरम मसल्ला हरेक तरहके सब्जी बनि सकैए मटर आलू पनीर ईसब बनि सकैए सबटा सबचीज खानामे पूड़ी सब्जी जे बनैके अनेको प्रकार सबचीज बनि सकैए लोकके देखरेख करनाइ बनेनाइ खुएनाइ दस आदमी पचीस आदमीके खाना पीना लोक बनाके खुआ देलक करलक सबटा सबचीज ओहिमे सबटा देखभाल करलक सबटा सबचीजके नीक जकाँ खाना पीनाकऽ सबटा सबचीज बनाकऽ खुएलक राखलक करलक ईसब सबटा सबचीज प्रयोग करैके चाही जे कोना बनाओल जाइ छै कोना खुआओल जाइ छै कोना देखै छै कोना करे छै ई सबटा सबचीजके प्रयोग लोक करै छै जे हँ एना बनेतै एना देखतै करतै खुएतै रखतै सबटा सबचीज लोक करै छै